हैल्लो तुस होटल दा बोल्ला दे केह्ड़े होटल दा बोल्ला दे तुस अच्छा अच्छा यरो होटल लैना मतलब कमरा लैना हा मतलब मेरे दोस्त गै न फारन दा आवा ते उ'ने मतलब बीआईपी कमरा चाहिदा ते किन्ने तकर पेई जाह्ग रेटिंग बगैरा सनाओ

तिन दिन दी ऐ तिन दिन दी ऐ आहो आहो ठीक ऐ ठीक ऐ आऊं करूड़गी सैंड ते बीआईपी कमरा चाहिदा ठीक ऐ ठीक